बैंकिंग सेक्टर में काम करना बड़ा अच्छा है बैंकिंग का काम मुझे पहले से पसंद था क्योंकि उसमें चुनौतियां बहुत होती है हर दिन एक नई चुनौती होती है हर दिन आप नए लोगों से उसमें इंटेरटेन कर रहे होते है नए ग्राहक आपके पास आए होते है नई नई समस्याओं से आप जूझ रहे होते हैं जैसे अभी हमने कोविड में देखा कि किस तरीके से बैंकाे ने अपनी भूमिका अदा की और उसके पहले हम लोग नोटबंदी के टाइम पर भी देख चुके थे कि किस तरीके से बैंकों ने अपनी भूमिका अदा की तो बैंक में काम करना काफ़ी एंटरटेनिंग काम है और चुनौती पूर्ण है और इसमें एक साथ जो है आपको थोड़ा एक एक्साइटमेंट भरा काम उसमें रहता है उत्साह बना रहता है काम को करने में और वर्किंग आवर्स उसके बड़े ठीक ठीक है मतलब पाँच से छः घंटे आपको काम करना होता है मुश्किल से तो हाँ मैं काम करना चाहता था अगर मनेजिअल जैसा कोई काम उसमें मिलता मैनेजमेंट का तो मैं ज़रूर करता